हां साढ़े इद्धर इक टयूबवैल ऐ ओह् कि'यां कम्म करदा अस थोआनू सनाना चाह्न्ने आं ओह् एह् कम्म करदा ऐ मतलब कि ओह्दे बिच्च पानी होंदा साढ़े टयूब बोह्त बड़ा बड्डा टयूबवैल ऐ ओह् मतलब कि साढ़े ग्रांऽ बिच्च ऐ ते ओह्दे बिच्च पानी होंदा पूरा पानी दा भरे दा होंदा ऐ ओह् हैना ते ओह् जेह्ड़ा पानी ऐ मतलब कि ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े घर घर सप्लाई कीत्ता जंदा ऐ टयूबवैल दा ओह् इ'यां कम्म करदा ऐ मतलब कि घर घर ओह् पानी पजांदा ऐ होर ओह् पानी अस घर यूस करने होन्ने घर घर पजांदा घर घर नलके लग्गे दे ते ओह् नलके बिच्च पानी साढ़ा टयूबवैल दा आंदा ऐ ओह् सप्लाई करदा साढ़े घर पानी टयूबवैल ऐ जेह्ड़ा हैना ते मतलब कि जदुां दा टयूबवैल लग्गे दा सानूं बड़ा गै मजा होई गेदा ऐ घर घर पानी पुज्जी जाऽ दा नेईं तां सानूं दूर दूर लैन जाने पौंदा ही पानी होर ओह् पानी अस मतलब कि न्हाने च यूज करने होने बड़ा साफ पानी होंदा ऐ ओ ते मतलब कि अस रुट्टी बी खाना चाह्न्ने आं रुट्टी बनाने होन्ने आं पीने बास्ते फिर बड़ा भरोचे दा होंदा मूंह् दा मूंंह् भरोचे दा होंदा ओह् टयूबवैल जेह्ड़ा बड़ा बड्डा ऐ टयूबवैल ऐ ओह् ते ओह्दे अस रुट्टी बनाने आं ओह्दे कन्नै बड़ा पानी आंदा ऐ साढ़े इधर बड़ा गै मजा होई गेदा ऐ सानूं ते कपड़े बी धोई लैने होन्ने आं आंह्दे पानी कि काफी लेट तक पानी आंदा रौंह्दा रोज पानी आंदा इक दिन दा खरै चार चार बारी पानी आंदा ऐ हां ते बगदा रौंह्दा टैंकियां भरोची जन्दियां साढ़ियां हां ते अस रुट्टी बनाने दे कम्म कराने होन्ने आं ओह् रुट्टी बनाई सकदे न्हाई सकदे आं पोचे बगैरा रोज मारने होन्ने आं सारी साफ सफाई होई जंदी ऐ क्योंकि साढ़े इत्थै टयूबवैल लग्गी गेदा ऐ हैना तो एह् कम्म करदा ऐ अजकल्ल ते टयूबवैल होना चाहिदा ऐ हर इक ग्रांऽ में क्यूंकि सारी फैसिलिटी होनी चाहिदी ऐ पैह्ले ते अस बड़े दूर पैह्ले सानूं पता निं ही मतलब कि इन्ना सरफे दा पानी यूस करदे हे अस ते पानी होंदा नेही ऐ पोचे केईं केईं दिन होंदा हा मारे दे गै ते रुट्टी च बी मतलब कि थोह्ड़ा थोह्ड़ा यूस करना पीने ताईं निं होंदा हा हैना थोह्ड़ा थोह्ड़ा पीना सरफे दा कि पानी इन्नी दूर लैन जाने पौंना ऐ हून घर पानी आंह्दे पानी अस कपड़े बी धोई लैन्ने आं रुट्टी बी बनाई लैन्ने आं रोज घर घुर धोई लैने आं फर्श फुरश पोचे पाचे मारी लैन्ने आं हां ते हून अग्गे तुस एह् पुच्छा ने सानूं कि साढ़े क मतलब कि ग्रांऽ बिच्च बड़ा गै बड्डा कुआं होंदा ऐ हैना बड़ा बड्डा कुआं पैह्ले साढ़े बड़ा पराना कुआं ऐ ओह् साढ़े दादी पढ़दादे दे जमाने दा कुआं ऐ पता निं कदूं आं दा कुआं ऐ ते अदूं अस दा दा दादी कन्नै जन्दे हे ते अदूं सानूं डर लगदा हा कुएं कोला कि कुतै डिग्गी निं पौचे एह्दे बिच्च हैना ते हून निं डर लगदा हून जि'यां सानूं होश आई गेआ ना ते हून अस ओह् थड़े उप्पर जन्ने होन्ने ऐ उत्थै रस्सी लग्गी दी ऐ कन्नै बालटी पानी खिच्चने लोक बड़े लोक जंदे न उद्धर पानी लैने गी हां ते ओह् मतलब कि सानूं जेह्ड़ा कुएं दा पानी ओह् बड़ा गै लाभदायक ऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी सेह्त ऐ मतलब कि ओह् खराब बी निं होंदी उस्सी फिल्टर दी जरूरत बी ऐ निं ऐ पर जेह्ड़े अजकल्ल सप्लाई दे पानी हैन उस्सी फिल्टर यूस करो साढ़ी जेह्ड़ी हैल्थ ओह् ठीक रौंह्दी ऐ स्वस्थ रौंह्ने होन्ने अस कुएं दा पानी बड़ा गै अच्छा होंदा ऐ ते अस जन्ने होन्ने ऐ उधर दिक्खने होन्ने ऐ काफी डूंह्गा कुआं होंदा ऐ ओह् ते मतलब कि ओह् खिच्ची खिच्ची पैह्ले बाह्मां टुट्टी जंदियां हां अस जन्ने होन्ने मजे करने होन्ने उत्थै कुआं दिक्खी दिक्खियै अजकल्ल दे जमाने च ते लब्भदा निं ऐ पर साढ़े ग्रांऽ बिच्च ऐ ऐ होर पता निं कुद्धर कुद्धर काफी सारे लोग कुएं कोल जन्दे नै उधर पानी लैन जन्दे ऐं पर ओह् तां पीने ताईं अस जैदा कुएं दा गै यूस करने होन्ने क्यूंकि ओह् साढ़े वा साढ़े सेह्त बास्तै बिलकुल स्वस्थ ऐ ओह् साढ़ी सेह्त खराब निं होंदी ऐ ते मतलब कि कि'यां यूस करने होन्ने अस लेआने होन्ने घड़े भरी भरी लेआने होन्ने ऐं बालटी कन्नै खिच्चियै घड़े भरने ते टाके उप्पर चुक्कियै लेआने ते कदें सिरै उप्पर चुक्कियै ते इन्ना बड्डा कुआं मतलब कि ऐ बी बिलकुल साफ सुथरा ऐ ओह् ते मतलब कि काफी मतलब कि इक दो बंदा बिच्च जंदा उस्सी साफ करने ताईं हैना ते ओह् पानी बी ठीक होंदा ऐ ओह् पीना चाहिदा ओह्दे वास्तै कोई फिल्टर दी जरूरत बी हैनी होंदी ऐ ते हून अस आपू गै चली जन्ने होन्ने पर कुछ ञ्यानें जेह्ड़े ऐ ओह् कुएं कोला डरदे अजकल्ल दे ञ्यानें ई पता निं ऐ कुआं केह् चीज होंदा अजकल्ल ते ग्राएं बिच्च है निं लोकें घर गै फिल्टर लाए दे घर गै पानी आई जंदा ऐ ते मतलब कि दूर जाओ पानी लेइयै पानी लैन दूर जाना होऐ ते साढ़ा शरीर खुलदा ऐ चुक्कियै लेआओ अजकल्ल सारा कुछ ऐ गै घर ऐ ते कि'यां खु'ल्लना हैना ते मतलब कि जाना चाहिदा कन्नै पानी ली आओ कन्नै सैर कन्नै अच्छा पानी ऐ फिल्टर्ड पानी गै होंदा इक किस्म दा ते मतलब कि ग्रांऽ बिच्च गै मिलदा ऐ फिल्टर एह् कुएं दा पानी शैह्रें च कोई पुच्छै ते उधर ते है निं उधर दे लोकें एह् बी निं पता कि कुआं किस टाइप दा होंदा कि'यां बने दा होंदा ऐ ते एह् गल्ल ऐ मतलब कि होना चाहिदा कुआं मैं ते आखनी कि कुएं दा पानी सारें कोला ठीक ऐ बाह्र दा पानी फिल्टर आह्ला पानी बी इन्ना जैदा शैल निं होंदा जिन्ना मतलब कि कुएं दा पानी शैल होंदा ऐ होंदा ठीक ठाक पानी होंदा ओह् हैना ते ठंडा बी होंदा कन्नै ओह् स गर्मियें च ठंडा इक दम पीने दा मजा आई जंदा सोआद कुछ होर होंदा एह्दा ते एह् पीना जरूरी चाहिदा अजकल्ल ते फिल्टर दा बी निं पीना चाहिदा मैक्सिमम पर कूएं दा पानी स्पैशल कूएं दा पानी लैन जाना चाहिदा ते एह् ऐ कि थोह्ड़ा जोर लगदा पानी खिच्चदे गी पर इन्ना ओह् ते नेईं ऐ पर जोर लगदा ऐ पानी खिच्चदे गी हां ते और अजकल्ल दे बच्चे जन्दे निं ऐ पैह्ले अस दादा दादी कन्नै जन्दे हे ते काफी पुराना होना चाहिदा ऐ ओह् पर पानी रुट्टी ताईं बी यूस करी सकदे अस उस्सी सारे ताईं यूस करी सकदे जरुरी निं ऐ कि रुट्टी पीने ताईं पोचा पाचा मारने आं ते सप्लाई दा पानी गै यूस करने होन्ने ते मतलब कि अज्ज बी जनानी जेह्ड़ी ऐ मतलब कि भेहिये शुइये ऐ ओह् अज्ज बी कूएं दा पानी पींदे ताइयैं उं'दी सेह्त ठीक रैह्ने होर अस लोक ऐ कि अजकल्ल दे बच्चे पींदे निं ऐ कि गंदा पानी होंदा कुएं दा क्यूंकि ओह् नंगा होंदा हैना उस्सी खट्टे गेदा निं होंदा ऐ ते अजकल्ल दे बच्चे पींदे गै निं ऐ अस लोक ग्राईं ओह् पी लैंदे पर जेह्ड़े अजकल्ल दे सिटी दे ते ओह् ते करदे निं कि एह् ग्राईं ऐ ते एह् कुएं दा पानी पींदे ताइयें अजकल्ल दे बच्चें च जान निं ऐ ते दिक्खो जेह्ड़े तुस जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे किन्ने स्ट्रांग ऐ हैना क्यूंकि ओह् कुएं दा पानी पींदे अच्छा पानी जेह्ड़ा कि फिल्टर ऐ ओह् बी बत्ती कन्नै गै साफ होना पर ओह् जो कुएं दा पानी ओह् जमीन च रौंह्दा साफ पानी होंदा होर इकदम ठंडा फ्रिजै दे पानी दी लोड़ ही निं ऐ गर्मी च ते होना बी चाहिदा हैना ते मैं ते आखनी ऐ कि जिन्ना के कुएं दा पानी पिओ उ'ऐ स्हेई ऐ हैं सारे लोक ओह् यूस करदे बड़ा गै लाइनां तक लग्गी दियां होंदियां उत्थै लम्बी लम्बी लैनां लग्गी दियां होंदियां उत्थै कुएं कोल पानी लैने वास्तै अज्ज बी लग्गी होंदी साढ़े ग्रांऽ बिच्च ते अज्ज बी लग्गी दियां होंदियां न मैं थोआनू केह् सनां कि मतलब कि इन्ना रश होंदा उधर कुएं बिच्च कुएं आह्ली साइड लोक इ'यां चार चार आखदे चार बाल्टियां लाई ओड़ो इत्थै खिच्चने किरड़ा जुस्सी बोलदे ऐ किरड़े कन्नै खिच्चने होन्ने पर एह् इक किरड़ा खिच्चना जु'न जु'न चार चार घड़े होंदे लेआंदे दे उ'नें ते घड़े च बी ठंडा पानी होंदा कुएं दा पाओ पानी ते होर जैदा फ्रिज गी बी माफ करी ओड़दा ऐ ओह् हां